कई कारण हैं जिसके वजह से छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं एक तो सही से माता पिता का सहयोग ना मिलना माता पिता काम से कहीं चले गये हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनके बच्चों पर थोड़ा इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जहाँ दूर दराज़ जहाँ आने जाने के लिए परिवहन की दिक्कत है वहाँ भी बच्चे नहीं जा पाते कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काम करने के लिए इधर उधर किसी के साथ चले जाते हैं जो बुनियादी ढाँचा नहीं होने के कारण सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते हैं इसी सब कारणों से बच्चे के साथ कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है कि बच्चे जो है से थोड़ा सा पारिवारिक रूप से आर्थिक रूप से या माता पिता के आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते हैं अतः इसमें ऐसा भी होता है कि मौसम की कभी कभी ख़राबी के कारण भी बच्चे स्कूल सही से नहीं जा पाते हैं उनके पास जैसे कि बहुत बच्चे हैं जिनके पास छाता वगैरह भी नहीं उपलब्ध है और स्कूल घर से किलोमीटर के ऊपर है तो इसमें थोड़ा से यह दिक्कत होता है कि बच्चे इस के लिए नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते और इसके लिए जो है सो माता पिता भी कुछ जगह जवाबदेह हैं जो कि बच्चे को स्कूल सही समय से सही ढंग से भेजें और उन्हें इसके लिए अग्रसित करें उन्हें डाँटें दबाड़ें कि वे टाइमली स्कूल जायें अच्छे से पढ़ें लिखें